ए ओइ ओइ बिराद गोबाव जाबाय माथो दाबो सफैयाखै गारिया मा जाखो नङा नङा बिदिथ'जानाङाना टाइम मथे सहैनांगौना थाब फैनांगौ गारिया थाब लाबो थाब दे स्पिडआव फैदो अ दे आस्सा गारिया दे थांसै ओइ टाइमआ एसेखिनि टाइमआव सहैनांगौ गारि जेनेबा बाहाय स्पिडआव सलाय लामा मोजां मोनब्ला स्पिडआव सलाय इफोर गारिफोर खालामखाया नामा नोंसिनिया चेक खालामा खालामखानांगौना बेखौ गारिया सफैनाय लोगो लोगो चेक खालाम चेक खालामखानांगौ चेक खालामनानै थाब फैनांगौ दे थाब लाना फै गारिया आरो माबायाव थांनांगौ दसथायावनो सहैथारनांगौ आं दै

आरो नैबे बबेसिम सफैखो गारिया बबेसिम सफैखो दायो गारिया दे आं नैबे माबायावनो दंबाय थायो लामायाव दंबाय थायो थाब लाबो दे दे जाथ'बाय दे दे आरो गारिया मानो बिदि खाइलें खुइलें माहाय मोजां सलाय गारिया मोजां सलाय एसां माबा लामा गाज्रियावनो बिदि एसां खारखाव होब्लालाय बोरै जानो माहाय मोजाङै सलाय गारिखो

दे होमब्ला थाब फैनायनि बाय मोजाङै सलायदो गारिया आरो

अ दे दे दोनसै होमब्ला ना थाब लाबो गारिया दे